खाजन जी मिठाई सिंघरनि जी मिठाई गिहरु लोलो चौथो माए जी मिठाई नारेल जी मिठाई गजरनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जलेबी गिहरु मीठो लोलो कराची हलवो साटा रसगुलो माजून पतीशो सतपुड़ा